میری پہلی فوٹوگرافی ایک بہت خاص لمحہ تھا جو مجھے آج بھی یاد میں نے پہلی بار فوٹو کھینچنے کی کوشش اس وقت کی جب میں تقریباً بارہ سال کی تھی یہ ایک سادہ سا موبائل فون تھا جس میں کیمرہ تھا اور مجھے بہت شوق تھا چیزوں کی تصویریں لینے کا ایک دن میں اپنے گھر کے سامنے والے باغ میں گئی وہاں ایک خوبصورت تتلی فولوں پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے فوراً موبائل نکالی اور اس کی تصویر کھینچی وہ میری زندگی کی پہلی فوٹوگرافی تھی اور وہ لمحہ میرے لیے بہت خاص تھا پھر وقت کے ساتھ میرا فوٹوگرافی کا شوق بڑھنے لگا میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ کر سیکھا کہ رو روشنی اینگل اور وقت کس طرح تصویروں کو بہتر بناتے ہیں میں نے جانا کہ تصویر صرف کلک کرنے کا نام نہیں بلکہ احساس دیکھنے کا نظریہ اور خوبصورتی کو سمجھنے کا فن ہے